میں نے ابھی فی الحال ایک موبائل فون خریدا ہے اوپو ایف سترہ پرو اس کے بارے میں میرے ایک دوست ہیں انہوں نے مجھے بتایا تھا کہ وہ بہت اچھا فون ہے تو میں اس کو ٹرائی کرنے شاپ پر گیا وہاں میں نے اس کو ٹرائی کیا بالکل ایک دم سلم سا بالکل پتلا سا موبائل ہے بہت پیارا سا لگ رہا تھا مجھے میں نے شاپ کیپر سے اس کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے بتایا کہ آٹھ جی بی اس کی ریم ہے اور ایک سو اٹھائیس جی بی اپنی یہ تو میں نے اس کو خرید لیا اور پھر میں اب میں اس کو یوز کر رہا ہوں سب سے بڑی بات جلدی سے گرم نہیں ہوتا اور جیسے دوسرے موبائل فون زیادہ یوز کرنے پر ہینگ ہونے لگتے ہیں یہ ہینگ بھی نہیں ہوتا اور اس کی سب سے اچھی جو بات مجھے لگی وہ یہ کہ جیسے میں سفر میں ہوں کہیں تو فون میں چارج ختم ہو گیا تو میں اس کو کہیں بھی لگا سکتا ہوں مطلب سوپر فاسٹ چارجر ہے اس کا جلد ہی چارج کر دیتا ہے اور اس کی ویڈیو کی جو کلیرٹی ہے وہ بھی بہت پیاری ہے بہت اچھی ایک دم صاف ستھری